साढ़े जम्मू बिच्च बड़े त्याहर बनाए जंदे ऐ कोई दातै कदें मेल होआ दी दातै मेल होआ दी कदें कुदै देवतै दे मेल होआ दी कदें कुछ होआ दा हून आई जंदे सारे घर बिच्च इत्थै गांव च म्हल्ले आह्ले किट्ठे होंदे भण्डारे करने भण्डारे च म्हल्ले आह्ले कट्ठे होंदे अवाज देनी फिर उत्थें रोट्टी खलाई जंदी दाल चौल अम्बल बनाया जंदा फ्ही म्हल्ले आह्ले कट्ठे होंदे चलो सारे जने खान चलो ग्रांऽ बिच्च पिण्डा बिच्च इ'यै किश होंदे सारे ग्राएं बिच्च घर घर धाम कोई ध्यार होई गेआ साढ़ै त्यहार इद्धर बड़े बनाए जंदे ऐ जैसे जियां नागपैंचमी होई गेई नाग पूजने नागें शैल नागें दी सेवा करनी ओह् करो नाग पूजो पिण्डा बिच्च फिर उं'दे भण्डारे करदे घर बिच्च सारे ग'ली म्हल्ले दे लोक जंदे घरै च पूजने आखदे चलो फिरी ओह् करियै पूजी पाजियै सारै शैल मत्था उत्था टेकने विधि विधान कन्नै करने हे देवतेओ थुआनू अस मन्नने तुसें शैल विधि कन्नै पूजेआ जंदा ऐ फिर हून पिण्डै बिच्च निक्के निक्के निक्के त्यहार होंदे गै रौंह्दे घर बिच्च कदें कोई त्यहार होआ दा कदें कोई होआ दा ते असें हून होआ दे लोह्ड़ी होई लोह्ड़ी बिच्च बी निक्के निक्के ञ्याणे ञ्याणे स्याने बच्चे पैह्लें पैह्लें खेलन जंदे अज्जकल बच्चे जंदे ई निं खेलन अज्जकल बड़ियां घर घर सुविधां होई गेदियां नेईं कोई जंदे नेईं कोई किश पैह्लें औंदे लोग बब्बरू देने खिल्लां देनियां किश किश देना लोकें लोह्ड़ियै कोई पैहे निं होंदे मंगन जाना तां आखना बब्बरू लेई लैओ हून लोग आखदे गै निं हैंन बबरुए लेई अज्जकल बच्चे जंदे गै निं खेलन पैह्लें पूरी पूरी ध्याड़ी सवेरै कोला लेइयै शाम्मी तकर बच्चें लोह्ड़ी खेलन जाना लोह्ड़ी मंगन जाना लोह्ड़ी मंगन बच्चे स्याने सारे लोह्ड़ी बड़ा चाऽ होंदा त्यहार बनाने दा अज्जकल कोई पता निं घरें घरें त्यहार बिच्च कोई साधन कोई बी ऐनी ऐ सुविधा घर बिच्च लोह्ड़ी दे कैहा दा बी ऐनी कोई बी ध्यार आई जा कोई पता निं ग्रांऽ बिच्च त्यहार होआ दे जां नेईं होआ दे ग्रांऽ बिच्च फ्ही मनाए जंदे त्यहार शैह्रें च कोई पता निं चलदा ग्राएं बिच्च हून साढ़े जम्मू बिच्च बड़े ध्यार मनदे जियां कोई होई गेआ ओह् बच्छ दुआ गै डंगरें दा त्यहार होंदा बिच्च बनाए जंदे पैह्लें पैह्लें अज्जकल कक्ख निं सवेरै बरत रक्खना जनानियें शाम्मी चार बजे जाना कट्टु बच्छु ओह् लैने आटे दे बनाने कट्टु ते निक्के निक्के उन्दे कट्टु बच्छु बनाने उं'दी खुरलियां बनानियां उंदियां ओह् बनाने बच्चे बनाने चलोहार बनाने जेह्ड़े जंदे चार न अज्जकल कोई पता निं कु'न ऐ जा दा कु'न नेइयै केह्ड़ा त्यहार आ दा केह्ड़ा नेईं आवा दा किश लोकें जाना उत्थें जित्थें बगदा पानी होऐ तलाऽ होई गेआ नैह्र होई गेई बगदै पानियै च जाना बगदै पानियै च उत्थें कट्टु बच्छु बनाइयै ते ओह् पूजने अज्जकल कोई पता निं चलदा ग्रांऽ बिच्च बी घर घर अपने अपने घर गै कल्ले कल्ले गै जंदियां फ्ही म्हल्ले दियां किट्ठियां जनानियां करनियां चार उ'नें आखना चलो जाच्चै कट्टु बच्छू पूजी औचै आओ त्यहार बनाने जाच्चै फिर लोग औंदे बड़े ओह् करदे साधन करदे ते कोई घर बिच्च ग्रांऽ बिच्च कोई भण्डारे करने कोई किश करने सारा जग करना जग्गै च सारे लोग आखदे ग्रांऽ बिच्च चलो ते धाम खान जाच्चै धाम खान धाम अज्जकल कोई निं जंदा धाम खान ते नेईं किश आखदे धाम केह् खानी अज्जकल पैह्लें लोकें नेईं खाने दे साधन होंदे नेईं कोई किश होंदा हा ते लोकें बचैरें परले ग्रांऽ बी उट्ठियै जाना चलो धाम खान जाना अज्जकल लोक अपने घरा उट्ठियै ते दूए बेह्ड़ै निं जंदे खान आखदे इत्थें गै मंजे पर गै थ्होई गेआ जेह्ड़ी उ'ऐ खरी ऐ एह् साधन बड़े बड़े ओह् कीते दे पिण्डें बिच्च अस ग्रांऽ च रौह्ने आह्ले असें ग्रांऽ भाशा गै बोलनी ग्रांऽ बिच्च गै रौह्ना ते इ'यै भाशा बोलनी तूं केह् करी गेआ ते अ'ऊं केह् करी गेआ ते इत्थै इ'यै कुछ ऐ इक दूए कन्नै बस होर नेईं कुसै दा साधन ते नेईं किश